غازی آباد میں مشہور اسکول بہت سارے ہیں جس میں چند یہ ہیں کیندریہ اسکول جی ڈی گوئینکا پبلک اسکول بال بھارتی یہ ایسے اسکول ہیں جو کہ بہت اعلیٰ معیار کے ہیں اور ان میں تعلیم بہت اچّھی طرح سے دی جاتی ہے جس سے غازی آباد کے لوگ بہت خوش ہیں اور اپنے بچّوں کو ان اسکولوں میں داخلہ کروانا بھی پسند کرتے ہیں اسی طرح اگر بورڈنگ اسکولوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ ٹی انٹر نیشنل جینس گلوبل اریان انٹر نیشنل شانتی گان انٹر نیشنل کالج یہ بورڈنگ اسکولوں کے لیے بہت بہترین اسکول ہیں جس میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اور ہر طرح کی سہولیات بچوں کو فراہم کی جاتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے انسٹی ٹیوٹ اور مینجمنٹ کالج ہیں جہاں لوگ دلچسپی کے ساتھ اپنے بچوں کا داخلہ کرواتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں غازی آباد کے لوگ جب انٹر تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو بہت سارے طالب علم بڑے شہروں میں جیسے کہ دلی میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو سینٹرل یونیورسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشن لینا پسند کرتے ہیں اسی طرح اور بھی ہندوستان میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں تا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں